सिगांनि मबेलफोरखौ जोङो बाहायोमोन जास्ट जोङो रायलायनायनिल' बाहायोमोन नाथाय बे मबेलाव दिनै बे मबेल बा ओंखारनानै गोबां खामानिफ्रा बेबायदिनो सेभ जादों मानो होनब्ला जोङो मबेल गैयामोनब्ला आमथिखा फरजन्थ' जोङो साइकेल मारेनानै थांनांगौ फैनांगौमोन नाथाय मबेल ओंखारनानै जोङो बे आमथिखा आरो बेंटल बा न'निफ्राय जोङो मबेलफोरजोंनो लोगो लायो रायलायो आमफ्राय बेबायदिनो गोबां खामानिफोरखौ जोङो सेभ खालामनो हायो माने मबेल गैयाब्ला जोङो बिबायदिनो थानांगौ फैनांगौ नागिरनांगौ बेबायदिनो जोङो हारा हास्थि जायो जेन'बा मबेल गैयाब्ला जोङो सासे मानसिखौ नागिदनांगौब्ला जोङो मोननो फैया खोथायाव जोङो बे बेंटल हाथायावनो जोङो मबेल मबेल गैयाब्ला बि सासे मानसिखौ लोगो हमनांगौबा आङो फैसा मोननांगौ बेनिफ्राय आङो बेखौहाय लोगो हमनो थाखै जोबोद नायगिथनांगौ जायो दा नैबे मबेलनि खेथ्र'आवहाय जोङो मानसिखौ नागिदनाङा नोङो जेरावनो थायो बेयावनो लोगो मोनो मबेलजों जों लोगो मोननाय माने सिगांनि मबेला ओरैबायदि जास्ट जेन'बा जोङो दस ताका गाहामनि रिसार्च सोनानै जोङो बाहायनो हायोमोन नैबे समाव जोङो दस ताकानि रिसार्च मोनला जोङो दानो मबेलखौ देदसिननि सायाव देरसिन ओंखारबाय माने दानि मबेला गिदिद माने बांसिन खामानि होयो माब्रैनि होन्नानै बुङोब्ला बे मबेलजोंनो गोबां खामानि मावनो हायो सिगांनि मबेल दानि मबेल अनेक फाराग दङ माब्रैनि होन्नानै बुङोब्ला बै मबेल किपेतनाव जास्ट रायलायनायनिल' रायलायनायनिल' ओमफ्राय नै दा मबेल गेदेद ओंखारबाय बे मबेल गेदेद ओंखारनायजों लोगोसे रिसार्चफ्रा आराइस' गाहामनि सोनांगौ नेट पेक सोनांगौ बिबायदिनो रिसार्चनि बेलायाव गोबां खस्थ' जासै माने खामला हाजिरा मावनानैलाबो सोनांगौ जायो सिगांनि समावहाय बेबायदिनो दस ताका गाहामनि रिसार्च सोबाय दस ताकानि रिसार्च सोनायखौनो एरैनो सप्ताफा जोङो बाहायनो हायोमोन दा बेबायदि दस ताकानि रिसार्च गैले जोङो देरस'नि रिसार्च सोनांगौ जायो बा आराइस'नि रिसार्च सोनांगौ बे रिसार्चनि थाखै जोङो खस्थ' खाथिनांगौ गोनां जायो खामला मावनांगौ गोनां जायो हाजिरा मुजिरा दाउ फारौ फान्नानैलाबो रिसार्चखौ सोनांगौ दा बे समावहाय मबेल गेदेद ओंखादनायजों लोगोसे रिसार्चनि दामफ्राबो बारायदों सिगांनि दस ताका दामावहाय रिसार्चखौ मोनला सिगां एजिमोन दस ताकाजों जोङो रिसार्चखौ सोनानै गोबां खामानि मावनो हायोमोन नाथाय दा आराइस' देरस' बिबायदि रिसार्चखौ जोङो सोनानै बाहायनांगौ जेन'बा मबेल गेदेद नावहाय आराइस' आराइस' सोआब्ला जोङो जेबो नुवा नेट पेकबो नु माबा जोङो नेटबो नुवा माबो नुवा जेबो खामानि मावनो हाया बिनिखायनो बे मबेल गेदेदखौ बाहायनायाव रिसार्चखौ गोबां सोनांगौ आरो बेजों गोबां खामानि मावनो हायो जेन'बा दकुमेन्ट्सफोर दोन्नाय बा माबा मोनसे एप्लाइ खालामनाय बा माबा मोनसे खामानि मावनो होनब्लाबो जोङो बे मबेल गेदेदजों बिबायदिनो खामानि मावनो हायो गोबां खामानि मावनो हानाय जोङो मोनो बे मबेल गेदेदजों दा बेबायदिनो मबेल गेदेद लानानै गोबाङानो गोबांनि आखायाव मबेल दङ दा बयबो बेबायदिनो गोरों गासै मानसिफ्रानो बेखौ बाहायनानै गोरों बिनिखायनो बे मबेलखौ बयबो बाहायो बिनिखायनो रिसार्चखौ सोनानै मबेलखौ बाहायनो गोनां जायो मानो होमब्ला गोबां खामानि होयो बेयावनो लेखा फरायनाय बा दुकुमेन्ट्स दोन्नाय बा जेन'बा माबा माबि खामानि मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो मबेलनि दारैनो जाजोबो दा जायनिआव मबेल गैया बियो जेबबो खामानि मावनो हाया माब्रैनो होन्नानै बुङोब्ला माबा मोनसे नायनो कुइसन बा माबा मोनसे सोरनावबा माबा मोनसे बिहदनोबा सोरनावबा माबा मोनसे रायलायनो होन्नानै बुंब्लाबो बियो मोननै हाया मानो मबेल गैया बिनि आखायाव मबेल गैया दा बियो बिबायदिनो मबेल गैयैनि जुनैनो बियो बेबायदिनो मबेल मबेलखौ मोननो हायैनि मबेल गैयैनि जेबो खामानि मावनो हाया बिनिखायनो साफ्रोमबो मबेलखौ लायो आरो बाहायो साफ्रोमनिबो आखायाव मबेल दङ बे मबेल गेदेदखौ बयबो बाहायो नाथाय मबेल केपेतखौ बुहुत खम जाबाय बाहायनायाव बिनिखायनो बयबो बे मबेल गेदेदखौ बाहायनानै बयबो मानसिया गोरोंसिन जादों स्माटसिन जादों लेखा फरायनायाव होन खामानि मावनायाव होन जिखि खामानि मावनायाव बे मबेलजों मानसिफ्रा स्मार्ट जादों माब्रैनि होन्नानै बुङोब्ला बे मबेलजोंनो नायनानै आबाद मावनाय होनलाबो मावनो हायो फरायनाय होनलाबो फरायनो हायो बेबायदिनो आरो मबेल मबेलनि सायाव अनेक खामानिफ्रा आवगायबोदों आरो गोबाङा खामानिखौ मावनो हादों मबेलनि दारै गोबाङा बेबायदिनो खामानिखौ मावनो हादों आरो बेबायदिनो आवगायबोनायखौ जोङो नुनो मोनो दिनै